साहा बागाननि मालिक दा आंनो साहा बागान माबा साहा बिलाइ नांगौमोन नों फानोबा आं गारि लानानैहाय लायनोसै आंनि नामआ आंनि नामआ मा होननांगौ बेखौ आंनि नामआलाय साबोथ्रि आंनोंहाय बुरजाथार नांगौमोन आं गारि लानानै लायनोसै नों कय केजि फानो बेखौनो लाबोजोबगोन आं नों माब्ला खायो ए नों खाबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय आं गारि लानानै थांगोन औ दामआलाय बेसेथो केजियावलाय

ए एसे खमायदो आंनिबो थांलाय फैलाय गारि खरसा जायो नालाय एसे बिस थाखासो लादो आरो आंनाबो गारि भारा खरस थाङो

दे जागोन दे फसिस थाखाबाबो लायनोसै औ बारथासोआव थांनोसै औ औ औ गारि लानानै थांनोसै आं आंबो सासे औ सासे मालिकनो आंबो हैफिननांगौ नालाय एसे ओंखायनो दामखौ एसे खमायनो थिनदों आं फसिस थाखा औ औ औ औ औ जागोन दे औ बेनो

औ औ